एकबार हम अपना बेटाके इलाज कराबऽके लेल एमरजेंसीमे डॉक्टरके पास गेल छलहुँ मने कि ओ सब लोग ओइ डॉक्टरके बदलेके लेल सलाह देबे लेल लेकिन कि हम अपना निर्णयपर काबिज रहलहुँ यदि हम दोसर ठाम जैतहुँ तऽ कि हमरा ई पेशेंटके एक जगहसँ दोसर जगह लग लअ गेलापर ई इलाज सम्भव नहि होइ छल जहन हम डॉक्टर नहि बदललहुँ तहन हमरा घरके लोकके द्वारा बहुत ताना सुनऽ कऽ पड़ल लेकिन हम कनिको विचलित नहि भेलहुँ आब लोकके इएह कहलियैन कि हमरा जे करम नसीबसँ हाथ सएह हएत अहाँ सब कोनो चिन्ता नहि करू सबसँ प्रबल ईश्वरके इच्छा शक्ति होइ छै जे उ करताह से हमरा मान्य हएत